हॅलो कस्टमर कॅर देव बरो दीस दिवं म्हजें नांव फ्रँसिस्को सिल्वा म्हजें पॅनकार्ड सांडलां म्हाका तें नव्यान करपाक जाय म्हजो पॅनकार्ड नंबर ए बी पी ई डी तीन सात आठ सात सी म्हजो आदार कार्ड नंबर णव आठ पांच दोन दोन शुन्य एक शुन्य शुन्य शुन्य एक तीन म्हजो डेट ऑफ बर्थ तेईस ऑगस्ट एकोणीस ब्याणव वर्सां म्हाका तुमी मजत करतले म्हण हांव रावतां